جی کون ہاں جی سر بولیے سر کیا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں ہاں سر مل جائے گا سر نسچنت رہیے سر مل جائے گا ویسے کون سی کلر میں چاہیے سر ہمارے پاس تین چار کلر میں ہے سر بلیک ہے وائٹ ہے اور ایک بلیو ہے اور ایک اور کلر ہے مہرون کلر کا ہے سر تو سر آپ ایک کچھ نہ کچھ تو آپ کا کچھ کلر ہوگا نا کہ یہ کچھ نا ایکسپریسن ہوگا کہ یہ کلر لینا ہے ہمیں بلیک والا ہاں جی سر مل جائے گا سر تو ویسے سر آپ کو چاہیے کب کب تک آپ لے رہے ہیں سولہ سپتمبر ہاں ٹھیک ہے سر گاڑی اویلیبل ہے سر ان کا ایکچولی پرائز جو ہے نا وہ ہے ٹوئنٹی لاکھ روپیز ہے تو سر آپ کو بک کرنا ہے نا تو مینیمم کم سے کم ڈھائی لاکھ آپ کو پے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے سر تو آپ کوئی نا آپ آئیے ملیے آئیے شو روم پہ آپ کو کم سے کم ڈھائی لاکھ جمع کرنا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بلیک والی مرسی ہی یہ کر دوں گا تو سر یہ جو ہے نا بنگال ہے بنگال بنگال سے تھوڑا دکھن ہے مطلب آئیے نا بنگال اسٹیٹ بنگال اسٹیٹ پتہ ہے آپ کو تو آپ وہاں پہ آئیے گا نا تو وہاں پہ سے ہم آپ کو وہاں سے اٹھوا لیں گے مطلب بندے کو بھیج کے آپ کو وہاں سے ریسیو کروا لیں گے ٹھیک ہے سر تو آپ کو کم سے کم نا ڈھائی لاکھ روپیے کم سے کم جمع کرنا پڑے گا ٹھیک ہے سر سر اور اگر اور کوئی لینے اونے والے ہوں گے تو ان کو بتائیے گا تو ان کو بتائیے گا ہماری کمپنی کے بارے میں یہاں پہ ایسا ہے بہت سستا گاڑی ملتا ہے سکنڈ ہینڈ ہے ہاں تو اگر کوئی ایسا ہو تو آپ کو لے کے آئیے گا اس سے ہوگا کیا کہ آپ کو ہے نا پرسنٹیج ملے گا ٹھیک ہے اگر آپ ایک بندے دو بندے کو لے کے آتے گاڑی لینے والے کو اس میں سے نا آپ کا نا بیس بیس ایک آدمی کو اگر آپ لے کے آتے ہیں تو آپ کا بیس پرسنٹ اس میں سے کٹ ہوگا سر ہاں تو سر آئیے ضرور آئیے دیجیے بہت سستا ہے اچھا اچھا گاڑی ہے من پسند ٹھیک ہے آئیے تو سر ویسے ایک بات پوچھنی تھی مجھے آپ سے یہ جو آپ کو ہماری کمپنی کے بارے میں آپ کو پتہ چلا یہ کہاں پتہ چلا آپ کو کیسے پتہ چلا اچھا تو کس کسی چیز پہ آپ آن لائن دیکھ رہے تھے تو آپ کو یہ کچھ پتہ چلا ہے نا موبائل وبائل میں اوہ